नया पीढ़ी आओर पुरना पीढ़ीमे बहुत अन्तर छै पुरानासभ जे लोग होबय रहय ओसभ लोग आध्यात्मिक किस्मके होबय रहय ओसभ लोग भोरमे निर्गुण गाबैत रहय आ फिर रातमे भी गाबैत रहय आ सुबह पूजा पाठ भी करैत रहय स्नान करय रहय आज काल्हिके नयासभ नवयुवक जे छै छै अपने साढ़े छओ बजे शाममे सुतिके उठैत छै ओकरो बाद मोबाइलोमे सभ लीन भए जाइत छै अन्तर बहुत छै पुराना लोगमऽ नया लोगमऽ अन्तर बहुत छै पुरानासभ लोग पूरा भक्तिमय जीवन जियैत रहै सिम्पल जीवन जियैत रहय आ पूरा साफ सुथरा जीवन जियैत रहय अच्छासँ जियैत रहय आओर समाजके प्रति बड़ी समर्पित हुयै रहै बोलय छै आज काल्हिके छोड़वासभ छै नया नया लड़कासभ जे छै उतना खास नहि जियैत छै हँ जियैत छै हाईटेक भए गेलय आब समय बदली गेलय अध्यात्मके ओर बहुत कम ध्यान देलकौ बोलय छै इतना कम जे नहि होना चाहिओ लेकिन ध्यान देना चाहिओ आध्यात्म जे छै नऽ से बहुत बड़ो रीढ़ छै आदमीके जीवन जियैके लिए बहुत बड़ो चीज छै ई हँ जे सिखना चाहिओ लोगसँ अब पुरानासभ लोगसँ सिखना चाहिओ पहिने लोग खिस्सा पिहानी भी कहय रहैत पुरानासभ लोग घूरकऽ पास यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खिस्सा सुनाबैत रहय आध्यात्मिक खिस्सा सुनाबै रहय जे आजकाल्हि नहि होलय आज काल्हि कहैत छै धुत ओसभ सुनीके की करबय मोबाइल छीकै सभ सुनी लेबय ऐसे ही सभ लोग बोलैत छै